पूर्णियाँमे स्वास्थ्य सेवा प्रणालीके व्यवस्था बहुत नीक नहि यऽ एहिठाम एक जगह छै जेकरा लायन बजार कहल जाइए बेसीतर चिकित्सक के सेवा ओहिठाम भेटल जाइत परन्तु सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीके अन्तर्गत जे चिकित्सा केन्द्र आबयए ओकर हालात बहुत खराब अछि जिनका कारण गरीब व्यक्तिके सुविधाजनक चिकित्सा प्राप्त नहि होइए साथ ही अनेक तरहके विषमकारी बीमारी सभके इलाज नहि होइए जे अन्तर्गत स्वास्थ्य व्यवस्थाके सुधार चाही परन्तु ई बहुत दिनसँ देखल जाइए जे एहिमे कोनो सुधार नहि भऽ रहल अछि सरकारोके एहिपर कोनो एहन तरहके दृष्टि नहि यऽ जे एहिपर सुधार कयल जाइ समकालीन घटनामे सदर अस्पताल जे सरकारी अस्पताल छै ओहिमे पानि घुसि आयल यऽ जेकरा कारण अनेको कष्ट उभरिके एलय हँ अनेको समस्या छै जेहिपर केओ विचार नहि कऽ रहल अइ प्राइभेट चिकित्सा केन्द्र जे छै ओ उचितसँ बेसी पैसा लकऽ सेवा तऽ प्रदान करयए परन्तु आर्थिक स्थितिके जर जर कऽ दयए